हमर नाम नूतन छी हम बच्चेसँ जमशेदपुरमे रहलहुँ हँ तकर बाद हमर महिषी बिआह भेल यऽ ससुर हेडमास्टर रहथिन सास ससुर दुनू रहथिन आब तऽ मरि गेलखिन हँ आब अपन बच्चा हम परिवार पति भेला पत्रकार सभ बच्चाकेँ बीच अपन गाँवमे रहै छी हमरा बेसी पसन्द यऽ बागवानी फुल पत्ती उगायब एहि सभमे बहुत मन लागैए उठै छी भोरकऽ अपन जे जेना होइए पानिमे नबो दैत रहै छी हमरा पसन्द यऽ अपन भागवत बेसी काल अपन प्रदीप मिश्राके सुनै छी गाँवमे भगवती स्थान यऽ ओतै जाइ छी पूजा पाठमे बहुत मन लागैए सिलाइ करै छी फॉल लगबै छी हुनका भगवतीकेँ माला गूथै छी उठै छी तऽ ओकर बाद फेर भगवती स्थान जाय लए माला पहुँचाबै छी फेर साँझ होइत हमरा से साड़ी पहिरब बहुत पसन्द यऽ नीको लागैए हमर सभकेँ परम्परा छी आगू सिल्की सिल्की साड़ी आरो

चुड़ी

हमरा सभकेँ गाँममे सभ किछुके सुविधा यऽ एहि सभ किछुके कोनो चीजकेँ दिक्कत नहि होइए